जैसे कि अहाँ डांस क्लास छियै खोलने कोचिंग सेंटर तऽ कोचिंग सेंटरमे जेना बच्चा सभके हम देलीह है तऽ बच्चा सभके कि विकास भऽ रहल है नीक जकाँ की बच्चा सभ की ठीक ठाक है कि कुछ गलत भी है सही तरीकासँ सिखा रहलियै है सही तरीकासँ कोचिंग चलि रहल है एहिपर किछु पूछताछके लेल हँ पूछताछके लेल जानकारी लए रहल छी हँ तऽ जैसे कि बच्चाके संस्कार विचार नीक हेबाक चाही

तऽ ठीक है बच्चाके ओतबा संस्कार मिलबाके चाही कि जहाँ बच्चा यदि जे काम कऽ रहलै है ओहि कामपर ध्यान देबैके चाही तऽ अहाँ सभ जे ध्यान देबै तैं बच्चा सभ नीक बनतै जानकारी होतै जानकारी आगे बढ़त बच्चा विकास करतै आगे चलिके ओ नीक रहतै हँ बच्चा सभके इएह जानकारीके लेल बच्चा सभके यदि ठीक जगहपर देल जाइ ठीक तरहसँ पढ़ाइ लिखाइ कयल जाइ तऽ बच्चा सभ सही रहतै आओर सही विकास करतै लेकिन बच्चा सभ इधर उधर भऽ कऽ यदि एम्हर ओम्हर भटकि जाइ है तऽ बच्चा सभके नहि ठीकसँ पढ़ाइ लिखाइ भऽ रहल है ताहि लअ कऽ बच्चा सभके बेसी दिक्कत भऽ जाइ छै

हँ तऽ आगे इएह जानकारी हम लेबऽके चाहै छी कि अहाँके की आओर बच्चाके जरूरी बनि सकैए गाम घरसँ जे बच्चा सभ इधर उधर भटकि रहलै है ओहि बच्चा सभके जानकारी गार्जियनके दऽके अहाँके पास भेजल जाइके चाही अहाँके कोचिंगके नाम विकास होइके चाही आगे बढ़ैके चाही हँ बच्चा सभके लेल अहाँ जते काम करबै ओतबे अहाँके आगे बढ़त आगे बढ़बाक कोशिशमे लागल रहु कोशिशमे लागल रहु आओर बच्चाके जानकारी दियौ कि जे जैसे दोस्त नाइत जे भी होइ उ सभके एक साथ लअ कऽ अपन विकास आगे तक कऽ सकै आगे जानकारी दऽ सकै